एक शुन्य शुन्य शंबर

शुन्य शुन्य शुन्य एक हजार एक शुन्य शुन्य शुन्य शुन्य धा हजार

शुन्य शुन्य शुन्य शुन्य शुन्य एक लाख एक शुन्य शुन्य शुन्य शुन्य शुन्य शुन्य धा लाख